یہ میں جو ٹول کٹس منگائی تھی کچن ٹول کٹس بہترین ہے وہ بہت اچھا ہے کام کی چیز ہے میں اپنی سہیلی کس سے بھی بات کری تھی کہ وہ بہت اچھا ہے وہ لو بول کے ان کو اور یہ ایڈریس ایبِڈس پہ ملتا ہے ایبڈس پہ جا کے لیے تو بہت اچھی چیز ہے میں اپنی دو چار سہیلیوں کو بھی یہ ایڈریس دی ٹول کٹ بہت اچھا ہے بہت کام میں آنے والا ہے اور بہت ہی میرے کام میں آ رہا ہے وہ ٹول کٹ کچن ٹول کٹ تھا وہ بہت اچھا ہے بہت کام میں آ رہا ہے آپ لوگ بھی استعمال کریئے اور میں اور لوگوں کو بھی میں اس کا ایڈریس دوں گی